टेक्नोलाॅजी के आने के बाद जो है छोटे व्यवसाय बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं जैसे टेक्नोलाॅजी आ गई और बहुत सी हैं ऐसी सारी मज़दूरों का सबसे ज़्यादा हतन होगा इसमें जैसे जे सी बी आ गई जहाँ एक हज़ार मज़दूर प्रतिदिन अपना जीवन यापन करने के लिए काम करते थे जे सी बी एक दिन में जितने मज़दूर काम करते हैं एक हज़ार मज़दूर जितने काम करेंगे उतना जे सी बी एक दिन में उनका काम एक हज़ार मज़दूरों का फ़ाइनल करते तो इस हिसाब से ओ वो मज़दूरों का भरण पोषण नहीं हो पा रहा है और टेक्नोलाॅजी जैसे आ गई आपका कोइ भी है छोटा व्यवसाय मानके चलिए बड़े बड़े माॅल खुल गए टेक्नोलाॅजी का ही ये है देन छोटे व्यवसायी जो हैं छोटे छोटे कम पूंजी वाले उनका नुकसान हो गया क्योंकि मॉल वाले सारे चीज़ ही अपने यहाँ इकट्ठा करके रख लेते हैं छोटे व्यवसायी हैं उनके पास एक ही चीज़ की व्यवस्था उनके पास एक ही सामान मिलता है इसलिए बहुत सारा नुकसान है उसपे और आनेवाले समय में और ज़्यादा छोटे व्यवसायियों का नुकसान होगा उससे जैसे मानके चलिए कोइ कंपनी छोटी कंपनी थी फ़ैन बनाती थी या लाईट बनाती थी अब टेक्नोलाॅजी के आगे पहले जो आता था बल्ब हम लोग के यहाँ छोटा वाला ज़ीरो वॉट वाला वो बल्ब उस हिसाब से छोटी कंपनी थी और आज के समय में बड़े बड़े बल्ब आ गए कम वॉट के बल्ब आ गए तो उन सब टेक्नोलाॅजी के आने से उन सबों का नुकसान हुआ बहुत ज़्यादा पहले था कि साइकल आती थी साइकल से आदमी उतना परिश्रम कर लेता था और अब तो साइकल पे कोइ चलता ही नहीं है बाइक आ गई इलेक्ट्रिक कार आ गई इलेक्ट्रिक बाइक आ गई सारी चीज़ों से नुकसान तो वही साइकल वाले व्यवसायियों का भी हुआ साइकल चलाने से होता था कि क्या कि पहले आदमी साइकल चलाता था स्वस्थ रहता था ये भी टेक्नोलाॅजी थी अपने ज़माने की नई टेक्नोलाॅजी थी लेकिन आज के समय में साइकल कोइ ख़रीदता ही नहीं है साइकल न ख़रीदने से न चलाने से बहुत ही ज़्यादा स्वास्थ्य पे भी प्रभाव पड़ता है उसका बाइक से चल रहा है आदमी आराम मिल रहा है सुविधा मिल रही है और बाइक से चलने से ज़्यादा से ज़्यादा ऐक्सीडेंट भी हो रहे हैं ऐक्सीडेंट का कारण ये है भाई सबके पास समय नहीं है सब लोगों को जल्दी जाना है उस हिसाब से टेक्नोलाॅजी का उपयोग छोटे व्यवसाय में बहुत सी ज़्यादा पड़ा है और नुकसान इसका है